म्हज्या दिसांतलो चडसो भाग हो संगीताकूच आसता सकाळीं उठना फुडें म्हज्या दिसाची सुरवात कोगळाच्या सुरेल गायनान जाता दर दिसा सकाळीं उठल्या उपरांत हांव युट्युबाचेर एक शास्त्रीय राग लायतां आनी सुमार पंदरा ते वीस मिनटां आयकतां हें संगीत सकाळी फुडें आयकल्या उपरांत म्हाका एक अंतर्मुक्तताय फावो जाता आनी तातूंतल्यान दिसाची एक सुरेल सुरवात करची अशें दिसता ताचे उपरांत गायनाक हांव वेळ दितना सुमार एक वर संगिताचो रियाज करतां सुरवातेक भुपराग उपरांत देसराग आनी उपरांत शीवरंजनी अशे तीन रागांचो हांव सराव सकाळी फुडें करतां ह्या रागांचो जितलो सराव करता तितलो गायनाच्या वेळार म्हाका ते उपेगी थारतात अभंग शिकपाचें जालें जाल्यार संत तुकाराम महाराज संत एकनाथ महाराज संत नामदेव संत चोखामेळा संत मिराबाई संत ज्ञानेश्वर सारके साबार संतांचे अभंग म्हाका म्हणपाक आवडटात ताचो तेचो नामाचे अभंग वाच्याचे अभंग म्हाका म्हणपाक आवडटात अभंग जायते प्रकाराचे आसतात नावापर अभंग वाच्यापर अभंग भक्तीपर अभंग स्तुतिपर अभंग अशे साबार तरेचे अभंग आसतात हे अभंग म्हणपाक म्हाका अत्यंत आवडटा तशेंच हांव अभंगा सयत गितांय बी म्हणटां हिंदी मराठी कोंकणी सारकीं साबार गितां म्हाका कारावकेच्या माध्यमांतल्यान म्हणपाक आवडटात तशें जायते कडेन हांवें लायव्ह म्युजिकाचेर हीं गितां म्हणल्यां हीं गितां म्हणटा आसतना म्हाका मराठी भर आमी विचार करत जाल्यार मला वेड लागले प्रेमाचे पाहिले न मी तुला सारकीं पदां म्हणपाक आवडटा हिंदीन म्हाका अरिजीत सिंह आतीफ असलम सोनू निगम सारक्या दिग्गज आनी प्रतिभा संपन्न गायकांची गितां गावपाक आवडटा कोंकणीन जर विचार करीत जाल्यार कोंकणीन आमचे कडेन उत्कृश्ट अशीं गितां जीं शान स्वप्नील बांदोडकर हांणी म्हणल्यां हीं गितां म्हणपाक म्हाका आवडटा उदय भेंब्रे हांणी बरयल्लें गीत आनी सुरेश वाडकार हांणी गायिल्लें चान्न्याचे राती आसूं उपरांत यो रे यो साळोरे यो आसूं साद तुगेलो आयकूंक आयलें आसूं अशीं साबार कोंकणी गितां सुद्दां म्हज्या काळजाक भिडटात हीं गीतां जितलो हांव शिकतां तितलो आनी जितलो हांव गायतां तितलें म्हजें मन तन प्रसन्न उरता गायन ही एक म्हाका दिसता अशी गजाल जी खंयच्याय मनशाक त्रासांतल्यान वा चिंतेंतल्यान मुक्त करता दिसाक जर आमी पळोवंक वचत जाल्यार म्हजो चडान चड तीन ते साडे तीन वरां गायनाक वतात हाच्या भायर जेन्ना हांव गाडयेन येता वता तेन्ना गायन म्हजें चालूच आसता कितें ना जाल्यार कितें म्हणप हो म्हजो नित्याचोच नेम जाला न्हावतना सुद्दां बाथरूम सिंगींग जाताच तेन्ना सुद्दां जायतीं पदां म्हुणून तोय एक गायनाचो दिसपट्टो भाग जाता गाडयेन वतना कानाक इयरफोन लावन बऱ्यांतलीं बरीं सोंगां भजन अभंग आयकप तशेंच येत्नां आयकप तशेंच फ्री वेळ जेन्ना मेळटा तेन्ना लेगीत ह्या सगळ्या कार्यावळींनी वा ह्या सगळ्या गायनाच्या मंत्रमुक्त स्वरांनी स्वताक गुंतून घेवपाक जी एक आगळीच मजा आसता जी हांव अणभवतां गितां शिकतां गायन शिकतां हातूंतल्यान खंय ना जाल्यार खंय म्हाका स्वताक एक अभिव्यक्त जावपाचो तशेंच लोकां मेरेन म्हजो आवाज पावोपाची एक सुंदर आनी सर्जनशील संद फावो जाता